हैलो मां त उजैन मां आई आहियां घुमण लाइ म महाराष्ट्र्रा भाउ हा जय झूले झूलेलाल जय झूलेलाल मुंहिंजे लाइ कुझु हैल्प तव्हांजी मदद खपे मां ॿाहिरां आई आहियां उजैन मां त हिते मूंखे महाराष्ट्रा त मंदिर घुमणा आहिनि महाबलेश्वर ॿुधायो सभु गाॾी वाॾी सभु तव्हां जी हुजनि सभु तव्हां कयो मंदर बि तव्हां ही घुमायो ऐं सभु सभु ॿुधायो ॿियो गाॾी वाॾीअ जो हिसाबु किताबु कीअं आहे बसु जे हिसाबु सां कीअं आहे ॻाडी कयां थी पंहिंजी प्राईवेट हुन जे हिसाबु सां कीअं आहे पोइ तव्हां मूंखे सभु ॿुधायो त मूंखे ॿ ॿ ॾींहं हिकु ॾींहुं ॿ ॾींहं त लॻंदा ई लॻंदा त पोइ पुने नासिक शिरडी त्रिभकेश्वर इहे पासा घुमणा आहिनि त हीउ मूंखे ॿुधायो ॿुधायो हा

हा हा ठीकु आहे

पैसा ॻाडी कार कंदव न हा त मंदर ॿुधायो कहिड़ा मंदर घुमाईंदव हा हा हा हा चार्जिस जामु थी विया पिणु

अछा ठीकु आहे पोइ तव्हां ॿुधायो हिसाबु क़िताबु ॿुधायो घणो अथव हिकु ॾींहं जा घणा अथव हिकु ॾींहं जा घणा भेण अड़े भेण जामु थी विया त थोरो घटि कयो न हा मां पतो कयां थी तव्हां पंहिंजो हिसाबु ॿुधायो

हा हा पर त भेण भेण तव्हां भाव त घटि कयो न मां अढाई हज़ार न न न मुंहिंजो हिते ही वधियलु आहे वरी चार ॾींहं बि चओ ता चार ॾींहं जो खर्चु बि त आहे न खाधो वाधो बि न खाराईंदव खाधो वाधो हा ठीकु आहे पर पर तव्हां कयो हलु ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ ॿुधायो ठीकु आहे हा ठीकु आहे साहिब पोइ ॿुधाइजोसि पोइ पक ॿुधायांव थी पई ठीकु आहे ठीकु आहे